ہاں ہیلو

جی تو آپ نے جو ریٹرن کیا ہے اُس میں کوئی مطلب ریٹرن میسیج تو آیا نہیں ہے میرے پاس تو آپ نے تو آپ ریٹرن کرنا چاہے تو ابھی ابھی تو ہو نہیں پائے گا ابھی بہت دورمیں ہیں ہم پھنسے ہوئے آ ابھی تو بہت دور میں ہے ابھی نہیں جا پائیں گے بہت دور سے ہیں نہیں تو ابھی میرے پاس کوئی یہ نہیں آیا ہُوا ہے کوئی میسیج نہیں آیا اِس کا ابھی نہیں جا پائیں گے صُبح ہو گا پھر

ابھی تو کہیں دور میں پھنسے ہوئے ہیں کہیں جام میں ہیں اور بھی کہیں گئے ہوئے کہیں گئے ہوئے ہیں کہیں مطلب دوسری جگہ پہ ہیں ابھی ابھی اُس ایریے پہ نہیں آ پائیں گے ہاں رات کے اندر کوشش کریں گے آنے کے لیے دقت ہاں جی ریٹرن تو کرنا ہے لیکن ابھی کہاں جا پائیں گے ابھی بہت مشکل ہے کوشش کرتے ہیں مشکل کوشش کرتے ہیں کہ جلدی آ جائیں ٹھیک ہے